हैलो नमस्कार सर जी कौन जी सर कौन सी कम्पनी का है सर अच्छा सर क्या प्रॉब्लम है उसमें सर जी सर हो जाएगा सर सर पेमेंट होगा उसका दो हज़ार रुपये नहीं सर इसमें कोई डिस्काउंट नहीं चलता है सर और आपको एक दिन लगेगा उसको रिटर्न करने में नहीं सर एक दिन तो लगता ही है सर काफ़ी लैपटॉप हैं काफ़ी समस्याएँ हैं तो थोड़ा टेम तो लगता है आपको जैसे आज देंगे तो कल ले जाना सर सर इसमें कोई डिस्काउंट नहीं होता है सर छोटे कामों में अगर डिस्काउंट होता तो हम आपको कर देते हैं जी सर

जी दुर्गा

ओके सर हो जाएगा थैंक यू